सुंदर म्हजें गोंय सोबीत म्हजें गोंय गोंयांत सगळेंच लोक येवपाक सोदतात खंयच्याय एज ग्रुपाचे लोक गोंयांत येवन मजा मारतात गोंय म्हणल्यार फक्त बिचीस न्ही थोडे लोक हांगां आमचे कल्चर पळोवपाकूय येतात गोंयचीं देवळां चर्चीस हीं खूब फेमस आसात थंय गेल्या नंतर ते परिसर पळोवन मन सामकें तृप्त जाता तशेंच बिच्यांचेर वेगळ्यो वेगळ्यो एक्टीवीटीज अवलेबल आसात केसीनाॅज आसात क्लब्स आसात ज्या जाग्यांर तुमी नायट लायफ एस्पिरियन्स करूंक शकतात तशेंच गोंयचें जेवण नुस्त्याचें जेवण तर गोंयांत फेमस वेगळ्या वेगळ्या राज्यांतले लोक स्पेशल हांगां नुस्त्यांचे जेवण जेवपाक येतात आमच्या गोंयचें कल्चर सगळ्या लोकांक खूब आवडटा तशेंच गोंयचें क्लायमेटूय वेदर आमच्या लोकांक सगळ्या लोकांक खूब मानवता म्हणून टूर प्लेन करची म्हणली जाल्यार लोकांच्या मनांत सगळ्यांत पयलीं गोवा येता